دیہات میں کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں جیسے کبڈی پکڑا پکڑی گلی ڈنڈا کرکٹ جس میں گلی ڈنڈا بہت مشہور ہے اس کھیل میں جسمانی سرگرمی بہت ہوتی ہے یہ کھیل بچے جوان بوڑھے سب کو پسند ہے اس کھیل میں جسمانی سرگرمی بہت ہوتی ہے یہ کھیل صحت کے لیے بڑا ہی مفید ہوتا ہے یہ کھیل عموماً میدانوں میں کھیلے جاتے ہیں زیادہ تر لوگ شام کو کھیلتے ہیں یا چھٹی کے دنوں میں کھیلتے ہیں اس کھیل کو کھیلنے کے لیے دونوں طرف سے تین تین چار چار آدمی کا ضرورت پڑتا ہے اس کھیل میں ایک بڑا ڈنڈا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ڈنڈا ہوتا ہے جس میں چھوٹے ڈنڈے کو زمین پر رکھ کر بڑے ڈنڈے سے زور سے مارتے ہیں جس سے وہ دور چلا جاتا ہے دور جانے کے بعد اس کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اگر ہوا میں پکر لیا جائے تو وہ کھلاڑی آؤٹ مانا جائے گا اور اسی طرح پھر دوبارہ مارا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کی طرف لوگ دوڑتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اگر پکڑا جائے تو وہ کھلاڑی آؤٹ مانا جائے گا اس کھیل کو کھیلنے کے لیے عموماً ایک ڈنڈا اور ایک چھوٹا ڈنڈا ضرورت پڑتا ہے اس کھیل کو کھیلنا بہت آسان ہوتا ہے یہ کھیل بہت کم ٹائم بھی لیتا ہے